मां थोरो वक़्तु पहिरियों ॾियारी जे धनतेरस ते प्लेस्टिक जा कंटेनर्स वरिता हुया जंहिं हिते दुकान वारे चयो ही जामु सुठा अथव तव्हांजे ओविन में बि गरम थींदा पर ॿिनि दफ़े जे यूज़ खां पोइ हुन जो कलर ऐं ओविन जे हिन में प्लेस्टिक जो बर्तन ख़राबु पियो थिए हिन जे करे मुंहिंजो ॾाढो ख़राबु एक्सपीरियंस थी वियो की मां हुन जे भरोसे ते वठी करे नाले सां मां शइ जो कंपनी जो प्रोडक्ट खे न ॾिठो ऐं हुन जे चवण ते मां वरितो मुंहिंजो इहो एक्सपीरियंस ॾाढो ख़राबु आहे